دہلی میں کاروباری اور برادری جس طرح کی سپورٹ ایک دوسرے کا کرتی ہیں میں نے اور کہیں اس طرح کا سپورٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ان کی آپس میں ایک ایک معاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ کی ریٹ خراب نہیں کرنی ہے اگر کسی دوکاندار کے پاس کام نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کے جو آس پڑوس کے وہ دوکاندار ہوتے ہیں وہ اس سے ٹچ میں رہتے ہیں وہ ان کو باتوں سے دلاسا بھی دیتے ہیں اور ان کو جیب سے مدد بھی کرتے ہیں جیب سے مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس شروع کیجیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اس طرح سے دہلی میں تعاون میں نے خوب دیکھا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بڑی بڑی برادری کاروباری برادری والے بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی لوگ کرتے ہیں